जैसे हम होली हम मनाते हैं होली पे हम अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं गुजिया बनाते हैं पूड़ी बनाते हैं सब्ज़ी बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ हम लोग त्यौहार मनाते हैं गुलाल लगाते हैं रंग लगाते हैं अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं दीपा दिवाली पे जैसे कि हम लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजन करते हैं उसमें मिठाई मँगवाते हैं गणेश लक्ष्मी को चढ़ाते हैं उनकी पूजा अर्चन करते हैं अपने घर के सुख शांति सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का हम लोग पूजन करते हैं दिवाली मनाते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो कृष्ण भगवान का उस दिन हम लोग उनका जो है व्रत रखते हैं पूजन करते हैं उनकी पूजन करते हैं और उनके शाम ओ शाम को समय उनकी हम लोग पूजा करते हैं जन्माष्टमी मनाते हैं कीर्तन करते हैं भजन करते हैं अपने परिवार अपने बच्चों के साथ हम लोग जन्माष्टमी को मनाते हैं जैसे गणेश चतुर्थी मनाते हैं अपने बच्चे और परिवार पति की लंबी आयु के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उस व्रत में गणेश जी को दूब चढ़ाते हैं लड्डू चढ़ाते हैं क्योंकि गणेश जी को दूब और लड्डू बहुत पसंद हैं अपने बच्चे अपने पति परिवार के साथ उनकी पूजा करते हैं अपने पति और बच्चे की लंबी आयु के लिए हम उनकी आराधना और पूजा करते हैं गणेश भगवान हर दु ख को हर कष्ट को हर विघ्न को हरने वाले होते हैं और घर में सुख शांति सुख समृद्धि गणपति बप्पा देते हैं उनकी पूजा करते हैं व्रत रखते हैं अपने बच्चे परिवार पति की लंबी आयु के लिए उनके व्रत और आराधना उनसे विनती करते हैं कि हे गणपति बप्पा हमारे बच्चे हमारे पति हमारे परिवार को खुशहाल रखना हमारे घर में सुख समृद्धि देना मेरे प्रभु भगवान से विनती करते हैं और दिवाली पे दसहरा पे हम लोग नीलकंठ नीलकंठ भगवान को देखते हैं क्योंकि दसहरा वाले दिन उनकी पूजा होती है और हम लोग घूमने जाते हैं जैसे अपने बच्चे परिवार के साथ दसहरा पे घूमते हैं दिवाली पे जाते हैं घूमने मंदिर मस्जिद जाते हैं भगवान की पूजा अर्चन करते हैं वहाँ से अच्छे अच्छे सामान खरीदकर लाते हैं जैसे अपने बच्चे अपने परिवर के लिए कपड़ा खरीदते हैं गहना खरीदते हैं अपने घर आते हैं भगवान को प्रसाद लाते हैं दीपा दीवाली पे उनकी पूजा करते हैं दिवाली के दिन हम लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं जैसे पूड़ी सब्ज़ी सेवई और जो है कि से हम गुजिया बनाते हैं मालपुआ बनाते हैं अच्छे से हम लोग त्योहार को मनाते हैं